जी नमस्कार जी मोनू मीणा हाँ बोलिए अच्छा आपकी आई डी है वो एक्सपायर हो गयी है उसको रिन्यू करवाना है जी तो आप अभी कौन से कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो अच्छा बी ए सी सेकंड ईयर में हुए हो अभी

जी जी ओके तो आप एक काम कीजिए आप कॉलेज आइए और जो अपने डॉक्यूमेंट से पिछली फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो और जो आपके पेमेंट की जो रसीद है जो आपने फीस जमा करवाई है उसकी जो रसीद है उनको साथ में लेके आइए फिर आपका जो आइडेंटी कार्ड है पुराना वाला वो भी साथ में लेके आईए फिर आपका जो है उसको हम रिन्यू करेंगे जी आप मंडे को सोमवार को आजाइए नहीं आप सारे डेक्यूमेंट जो भी आपको जो भी कागज बताए हैं उनको आप लेके आईए उनकी एक एक फोटोकॉपी साथ में लेके आईए तो उनको फोटोकॉपी को साथ में लेके आप हमारे यहाँ पे देके जाइए फिर आपको आज है जो हम आगे पहुँचा देंगे फिर आपका कल है जो रिन्यू हो जायेगा आपका कार्ड हाँ हाँ सर वो अब ऐसे ही अब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए फिर आपको जो है आपका आई डी कार्ड मिल जायेगा और जो आप आपका बन के तैयार हो जाएगा आपका आइडेंटी कार्ड जो हमारे यहाँ से आपको मैसेज या कॉल कर दिया जाएगा फिर आप आ सकते हैं एक या दो दिन बाद में भी आ सकते हैं या फिर आपको कॉल या मैसेज कर दिया जायेगा फिर उसके बाद अपना आइडेंटी कार्ड ले जाइए हाँ अभी चालू हो गयी है अभी चार पाँच दिन पहले चालू हो चुकी है बी एस सी सेकंड ईयर की क्लासें हैं जो है निरंतर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है आप आ जाइए अपना पहले आइडेंटी कार्ड है उसको रिन्यू करवाइए फिर आपकी जो क्लास है उसको आप लगातार लीजिए हाँ हाँ अब अब आइए और जो है सोमवार को डाक्यूमेंट्स देके जाइए अपने डाक्यूमेंट से पूरे हो जाएंगे उसके बाद में हम एक या दो दिन में आपको आइडेंटी कार्ड तैयार करवा देंगे फिर आप तब तक आपकी तबियत भी ठीक करवा लीजिए फिर आप रोजाना कॉलेज में निरंतर फिर आ सकते हैं हाँ वो भी लेके आना है उसकी भी एक एक फोटोकोपी करवा के ले के आनी है और आप जो है दस बजे के बाद में कभी भी आ सकते हैं कॉलेज में हाँ दस बजे के बाद में जी ओके धन्यवाद